وعلیکم السلام کون بول رہیں جی جی فرمائیے جی جی آپ کی بات پھول والے کی دکان سے ہو رہی ہے آپ کو کیا چاہیے اچھا کون کون سا پھول چاہیے گلاب کا اوہ اچھا گلاب کی رانی بھی چاہیے اور سورج مکھی بھی چاہیے جی جی ہے ہمارے یہاں میسر جی ہو جائے گا دو تین ہزار کتنا چاہیے ایک ٹر ایک ٹرک چاہیے ہاں اس سے کم بھی ہو جائے گا آپ کیا لینا چاہتے ہیں پندرہ سو ہو جائے گا ایک لاکھ ایک لاکھ اس میں قیمت ہے اور اس سے کم بھی ہو جائے گا ایک ٹرک کا ایک ٹرک کی قیمت ایک لاکھ ہے جی جی دن میں دن میں تو ہو جاتا ہے دو تین اس میں سپلائی بھی کرنا پڑتا اس کے علاوہ بھی ہے جیسے رات کی رانی ہو گئی اور جاسمین ہو گیا اور چمیلی ہو گیا یہ سب کا پرائز ہے گلاب کا پرائز ہے پچیس روپئے پیس اور چمیلی کا ہو گیا بیس روپئے پیس اور رات رانی کا پرائس آپ اگر لیں گے آپ اگر لیں گے تو اچھا کتنا قیمت ہے چھبیس سے پندرہ روپئے ہمارے یہاں بھی ہو جائے گا اگر آپ لینا چاہیں جی جی آج آج ہی شام کو آ جائیے ہمارے دفتر میں یا پورنیہ لائن بزار آئیے وہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں مجھے تب دفتر میں جی جی میں مل جاؤں گا میری دکان پر جی میں لائن بزار پورنیہ سے بول رہا ہوں میری وہاں پہ ایک دکان ہے آپ کو وہاں پہ ہم مل جائیں گے ٹھیک ہے آئیے شام کو بات کریں گے باقی بات شام میں شام میں کرتے ہیں